म्हाका उत्तर भारतीय आनी दक्षीण भारतीय जीं खाण खंडातलीं खाणां जीं आसा म्हळ्ळ्या तीं म्हाका शिजोवं कशीं आ चडशीं आवडचीं ना म्हळ्ळ्यार म्हळ्या आवडटलीं अशीं ना तीं म्हाका म्हाका तीं आवडना अशीं आनी हांव तें शिजोवचो असो ना